मूंखे सूरत जे स्टेशन ते वञिणो हुओ मां मुंहिंजे एरिये चेक कयो ओला अवेलेबल आहे पोइ मां ओला गाॾी घुराई पोइ मूंखे ओला वारो वठी हलियो रस्ते में अलाही ट्रॉफिक हुओ त मां ओला वारे खे चयोमांसि ॿियो कोई रस्तो आहे जीअं मां सूरत रेलवे स्टेशन ते जल्दी पहुची वञा न त मुंहिंजी गाॾी छुटिजी वेंदी